अधिकतर योग अभ्यास में जो बि योग कंदा आहियूं उहो श्वास करे कंदा आहियूं जीअं अनुलोम विलोम मां स्वास खिचण छॾण कपाल भाती आहे उद्रासन आहे घणेई अहिड़ा योग आहिनि जो स्वास छॾो ऐं वठो जीअं योग में श्वास जो इन लाइ महत्व आहे जीअं पांजा फेफड़ा बि साफ़ थींदा आहिनि योग कंदा आहियूं योग में सभु कम श्वास सां ई थींदो आहे छॾण सां ऐं वठण सां योग तनाव खे घटि कंदो आहे पंहिंजे हृदय खे स्वस्थ रखंदो आहे ऐं सुधारु कंदो आहे ऐं इन खां रोग प्रतिरोग क्षमता वधंदी आहे ऐं जीवन जी जो शैली आहे उहो संतुलित रहंदी आहे ऐं पंहिंजे जो मूड में उतारु चढाव ईंदो आहे उहो बि सही थींदो आहे योग खां मन ऐं शरीर ऐं स्वस्थ रहंदो आहे ऐं मानसिक शांती मिलंदी आहे योग में श्वास नियंत्रण ज़रूरी आहे ई श्वास नियंत्रण सही रहंदो त ऑक्सीजन सही मिलंदी मन खे शांती मिलंदी शरीर खे ऊर्जा मिलंदी ऊर्जा मन लाइ हर कम में मनु लॻंदो ऐं पाण कलाक जी जॻह ॿ कलाक बि कम था करे सघूं इन लाइ जीवन में अभ्यास में योग में श्वास जो विशेष महत्व आहे